हाँ हलो हाँ हाँ बोलिए देखिए बोटिंग बोटिंग जब बोट डालने जाइएगा सबसे पहले आप अपना पहचान पत्र रख लीजिएगा या कोई भी प्रूफ हो वह प्रूफ ल रख लेना है कोई भी प्रूफ हो जैसे

वहाँ देखिए तरीका यह है कि सबसे पहले आप वहाँ जाइएगा तो आप अपना पहचान पत्र रख लीजिएगा या आधार कार्ड वह रख लीजिए वहाँ जाइएगा एक जो पर्ची जो देता है वह मिलेगा वही पर्ची लेकर जाइए वहाँ चेक करेगा वहाँ चेक करने के बाद आपको लाइन में लगना है लाइन में लगने के बाद चेक करेगा चेक करने के बाद आप अंदर जाइएगा अब मसीन रहता है ई वी एम मशीन उस मसीन पर छाप रहेगा सब चीज़ का जिसको आप जो जो कंडिडेट को पसंद करते हैं उस छाप पर आपको वोट डालना है जैसे हो गया कमल हो गया लालटेन हो गया जिसको आप पसंद करते हैं उसमे आप जाके वह वह यह नंबर में जो रहेगा छाप वह नंबर पर बटन दबा देना है बटन दबाइएगा उसमें डरने का कोई बात नहीं है कोई डरने उरने का कोई बात नहीं आराम से जाकर वोट गिरा सकते हैं किसी दूसरे को काहे एकदम साफ़ क्लियर रहता है छाप रहता है मसीन पर छाप एकदम साफ़ क्लियर रहता है उसमें तो डरने का बात भी नहीं है ना उसमें हम डरेंगे कि हाँ किसको दिया जाएगा तो साफ़ साफ़ जो जितना जो जितना फोटो साफ़ साफ़ रहता है जो नंबर दबाना है बगल में छाप रहेगा उसको हम टिप देना है बटन को दबा देंगे वोट

तो मसीन में गड़बड़ी होता है तो अगर तो नहीं मसीन बोलेगा तो फिर से वह वह वोट गिराने देता है वह अगर मसीन नहीं आवाज़ करता तो फिर गिरे बोलेगा फिर से गिराइए फिर जाएइ टिपिए हम लोग कितना बार ऐसा हुआ है तो हम लोग डबल गिराए हैं इस बार तो देना चाहिए हम एक बार तो देने का विचार है इसको हाँ जो अच्छा लगे उन जो अच्छा लगेगा उसी को भोट देंगे ताकि हर बार भोट देकर भोट खराब करने का ज़रूरत क्या है

इसमें डरने की कोई बात नहीं है भोट आप निश्चिंत होकर गिरा सकते हैं कोई डर नहीं यह तेरह तारीख को है हाँ तेरह तारीख को